लिसुनि सोमोनदै फंनैसो बुंनोसै लिसु बिफांखौ गायनो मानसिफ्रा गोब्राब मोनो आंबो इसे गोब्राब मोनो बेखौ थांहोनो थाखाय माबोरै जोथोन लानांगौ जेरै लिसुखौ फांसे बिफां खालामनोबा लिसुखौ ओरैबादि खालामनांगौ लेसुखौथ' खोलोमसो बांसिनानो खोलोमनायाव जे बि दालाइखौ सैखानानै बेहाय हा आरो गोबोर हासार लगायनानै दैजों एसे लगायनानै सिथाबनानै बस्था खानानै जेरै जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ हायाव हा जावग्लिनानै आराम हाख'र जावनानै गायो आरो गायनानै जेब्ला देरगोन बेयाव मोसौ मोसा खेल लानांगोन माने जाहाथे मोसौफ्राबो फानफ्रेया फानफ्रेनानै जेब्ला बे फानफ्रेगोन अब्ला बे गुगोन रानगोन बिनि थाखायनो बेखौ जोथोन लानांगौ समय मथे दै होनांगोन समय मथे बिनि साइद जों सेर सेराव साइद आव जेन' बिखौ गोबोर हासार मोनो बिखौ सेर सेराव होनांगोन लोगोसे दै लुबाय थानांगोन जेब्ला बिफाङा थायगोन जेब्ला फिथाय थायगोन अब्ला जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि राहाखौ बे फिथाइजोंनो मोनो फिथाइ फाननानै जोङो थाखा फैसा मोनो बेजोंनो जों न'खर सोलिनो थाखाय सोलिनो हायो सोलिनायाव खस्थ' मोननायफ्राव आरायग' जायो एसेबाबो जेब्ला फिथाइ थायो बिफोरनि सायावबो जोथोन लानांगौ जायो मानोना बादामालि या बेनि फिथाइखौ जायो जानायखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो गोजौआव जे माबा मोनसे सानांगौ लाइट होनांगौ जे बादामालिया बाफैयो जेब्ला बादामालि बाफैगोन फिथायखौ जागोन जोंनि न'खरनि थाखाय न'खर जौखं खुंनायनि थाखाय बे बादामालिया जाफैयोबा खम जागोन जोङो जोथोन लानांगौ बिदिनो बिफांखौ गायनानै जोथोन लायाब्ला न'खर सालायनायाव खस्थ' जाखायो जेरै खान्थाल बिफां गायनानै बेगरनिफ्रायनो रज'यो बिफाङा जोङो बेखौ समय मथे हाग्रा दुबा हाग्रा साफा खालामनांगौ जोथोन लानांगौ खान्थाल फिथाय फाननानै जों न'खर जौखं खुंनो हायो जोङो जौखं खुंनायाव फिथाइ फाननानै फैसा मोनो आरो बिफां फाननानैबो जों बिजों न' बां लुनो हायो सौखि देक्स बेन्च आरांगा टेबिल गोबां बुस्थु बानायनानै न'खर सोलिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो जेरै गाम्बारि बिफां बेखौबो फुलिनिफ्राय जोथोन लानांगौ फुलि बानायो बेगर जावैनानै बेगरखौ जेब्ला फुलि जायो अब्ला गायस्लायनानै जायगा फारिलानानै गायनांगौ गायनानै जेब्ला जोङो देरो अब्ला बेनिफ्रायबो जोङो खोरखि दरजा गोबां बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो न'खर जौखांनायनि खामानियाव हेफाजाब होयो आरो बिजों लोगोसे नोङो जोङो

प्लाइउद बायदिसिना गोबां बुस्थुखौ बिदिनो बानायनो हायो न'खर जौखं खुंनायाव एबा गोबां मानसियानो बिफां लाइफां फाननानैबो बिफां गायो बिफां फानो जेरै जोंनि बर' रावआव दङ फांसे बिफां दानफायबा फांथाम बिफां गायफिननांगौ बेखौ जोङो सोलोंनानै फांसे गाम्बारि हाफायनायाव न'खर सोलिनायाव हेफाजाब होयो फांथाम बिफां गायफिनबा आरो न'खर सोलिनायाव आरो साबसिनै हेफाजाब होगोन बेनि थाखायनो बिफांखौ गायनानै जोथोन लानांगौ हाग्रा जाबा हाग्राखौ जावनांगौ आरो समय मथे दै लुनांगौ सय मथे हासार होनांगोन समय मथे बिनि दालाइ दासाफोरखौ दानस्रांनानैबो होनांगोन बिदिनो गोबां सुबंफ्रानो गोबां मानसिनो हेफाजाब होयो बेखौ जोथोन लानानैनो मानसिया गोबां फिथाइखौ मोननो हायो एसेनोसै